हम भूमि संबंधी विवाद हो या पारिवारिक मामले हो मजदूर से संबंधी अन्य किसी प्रकार की जो कानूनी मुद्दे हैं इनको सुलझाने के लिए हम सबसे पहले वकील के पास जाते हैं और वकील से संपर्क करते हैं जो कि हमारे समस्याओं का समाधान करते हैं